हमरा कलाकृतिसँ बहुत स्नेह छल लेकिन हम कऽ नहि पेलहुॅं नहि सीखैके कोशिश नहि केलहुॅं बढ़िऑं बात खातिर करै छै सिखैके कोशिश नहि केलहुॅं आओर पेन्टिंग नहि सिखलहुॅं कोनो कलाकृति मे भाग नहि लेलहुॅं जाइ छलहुॅं सीखैके लेल लेकिन सीख नहि पबै छलहुॅं ध्यान केन्द्रित नहि करै छलियै जाहि कारण हम कलाकृतिमे भाग नहि लऽ सकलहुॅं लेकिन इच्छा बहुत रहैत छल जे हमहुँ करी लेकिन हम कऽ नहि पाबि सकलहुॅं एहिके लेल हमरा बहुत खेद अछि जे हमरासँ नहि भेल ई कयल कोशिश जरूर हम केलियै लेकिन कऽ नहि पेलहुॅं जाइ छलहुॅं सीखै लए लेकिन आओर किछु किछु खेलमे लागि कऽ हम पेन्टिंग नहि सीख सकलहुॅं कोनो तरहक कलाकृति नहि केलहुॅं जाहि लेल हमरा सोच अछि हमरा सीखैके बहुत अभिलाषा छल जे हम सीख नहि पेलहुॅं ओहि लेल हम दुःखद छी जे हमरा सँ नहि भेल पेन्टिंग कला कऽ नहि कऽ कऽ हम गोटी गोटी खेलै लगै छलहुॅं बातचीतमे ध्यान दऽ दै छलियै लेकिन हम एहि पर ध्यान नहि दै छलियै ताहि कारण हमरा नहि भऽ सकल लेकिन हमरा इच्छा बहुत छल जे हम जरूर करी लेकिन हमरा सँ नहि भऽ पेलक तकलीफ अछि जे हम किछु सीख नहि सकलहुॅं सीखै के कोशिश मे हम जरूर छी जे हम सीखी